बा सेप्तेम्बर नै रोजा से स्नि जानुवारि नै रोजा जि मार्च नै रोजा बा जिसे जुन नै रोजा जिद' जिबा मे नै रोजा नैजि